पक्षियों में मैंने बहुत सारे पक्षी देखे हैं मैंने पहाड़ों पर मैं गया हुआ था मैंने पक्षियों के घोंसलें देखे थे सबसे मैंने दुर्लभ पक्षी अभी तक जो देखा है वो था वो एक बगुला आता है सारस है वो जो मतलब पूरी दुनिया में इधर से उधर तैरता रहता है मैं एक बार कहीं बाहर गया था तो उधर वो नदियों में उधर वो आता है ऐसा था वो पक्षी और नाम तो मैं उसका नहीं जानता हूँ पर मैंने उसको देखा था वो काफी सुंदर पक्षी था पिंक गुलाबी गुलाबी कलर का सारस था या जो भी था वह और मैंने असाधारण चीज़ें जो उनमें यह देखी उनके प्रति उनमें जो एक समूह में वो जो उड़ते हैं पूरे अगर कोई भूल जाए तो किसी को भटकने नहीं देते सबको साथ लेकर चलते हैं ये उनमें बहुत असाधारण चीज़ें हैं और यह सब चीजें मुझे काफी अच्छी लगीं